السلام علیکم جی میری بات پی ایم کے وائی کے آفس سے ہو رہی ہے جی میں نے پہلے ایک ہفتہ پہلے تیروتی پروگرام کے لیے اپلائی کیا تھا جی ابھی تک کوئی اس کا میرے پاس کچھ نوٹس نہیں آیا ہے جی کیا کرنا ہو اس کے لیے ہم کو جی جی بہت شکریہ جی ہاں جی میرے پاس ہے

جی میرے پاس ہماں میرے آئی ڈی کی چار انک ہے جی میں آپ کو آئی ڈی کے چارنگ بتا رہا ہوں فور ٹو فائیو ون جی جی بہت شکریہ بینک اکاؤنٹ کا ہاں جی ہےاں بالکل جی بتا رہا ہوں سکس ٹو ون فائیو

اور کیا کرنا ہے سر ہم کو جی جلد سے جلد کروا دیں سر اس کی جتنا جلدی ہو جائے وہ میرے لیے بہت بہتر ہوگا آپ سے گزارش ہے جلد سے جلد میری کام کروا دیں میرے پاس آدھار کارڈ پین کارڈ جو بھی دستاویج ہوتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہیں

جی جی جلد سے جلد کرا دیں کتنے دن میں ہو جائے گا جی بہت شکریہ جی